असां वटि नवरात्रनि जी पूॼा थींदी आहे जंहिं में असां असां माता जे कलश स्थापना जंहिं में नारियल ऐं कारे कपिड़े में वेड़हे करे ऐं माता जे अॻियां जोति ॿारींदा आहियूं ऐं घटि स्थापना थींदी आहे जंहिं में जव वग़ैरह सभु विझी करे पूॼा कंदा आहियूं ऐं माता जी जोति नव ॾींहं ॿरंदी आहे काफ़ी सुठो लॻंदो आहे की माता लॻंदो आहे की घर में आई आहे पोइ चेटीचंडु ईंदो आहे चेटीचंड में बि बहिराणे जी साहिबनि जी काफ़ी धूम हूंदी आहे बहिराणो ठाहींदा आहियूं उन में बि कलश रखी करे नारियल मिसरी इहे सभु सभु रखंदा आहियूं ऐं उन जी बि सेसा ठहंदी आहे ताइरी कोएर ऐं उन जी बि जोति झूलेलाल जी जोति ॿरंदी आहे ऐं काफ़ी सांस्कृत्क कार्यक्रम बि थींदा आहिनि जंहिं में काफ़ी ॿार भाॻु बि वठंदा आहिनि ऐं उन खे ॾाढो धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि जंहिं में मेलो बि लॻंदो आहे ऐं राति जो वरी पोइ सभु उन आरती वार्ति करे वरी परवान थींदो आहे ऐं काफ़ी मज़ो ईंदो आहे सभु सिंधी सिंधी गॾिजंदा आहियूं सुठो लॻंदो आहे असांखे सु सुठो पालन थींदो आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ऐं असांखे तमामु सुठी सुठो लॻंदो आहे की ॿारनि खे बि ॾेखारियूं ॿार बि ॾिसनि झूलेलाल साईं जी जोति कीअं थी ॿरे कीअं थो बहिराणो थिए कीअं उन जे पूॼा कजे असां ॿारनि खे बि ॾेखारणु चाहींदा आहियूं उन्हनि खे सेखारणु चाहींदा आहियूं